घर के जिसका घर पर जमीन ज़्यादा रहता है वो घर पर ही बगीचा लगाते हैं जिनको जमीन घर पर है ही नहीं थोड़ा बहुत जमीन है जिसमें घर ही बन सकता है थोड़ा बहुत बचता है तो तो फूल तूल लगाते हैं लेकिन जिसको जितना जमीन जगह कम है तो कैसे लगाएगा घर पर बगीचा हाँ बगीचा जैसे घर से दूरी खेत है जमीन है वो लोग जो है सब अपना लगाते हैं जिनको नहीं है वो नहीं लगाते हैं यही सब होता है बगीचा लगाने से घर पर सुविधा है एक गर्मी की टाइम में सबसे बड़ी सुविधा है यही सुविधा है जो कि चौकी लगा दीजिए ख खाट बिछा दीजिए कुर्सी लगा दीजिए आराम से बैठकर के गर्मी के दिन में ठंडे ठंडे हवा खाते रहिए यही सब सुविधा होता है बगीचा लगाने से और जिसके घर पे बगीचा नहीं है घर पर नहीं है वो घर में बंद रहते हैं और क्या करेंगे गर्मी में और जिसको बगीचा घर से दूर है वो जा करके अपना थोड़ा बहुत वहाँ भी समय व्यतीत कर लेते हैं उससे नहीं होता है तो घर में पंखा चलाते हैं कुछ भी चल रहा है तो समय काट लेते हैं लेकिन गर्मी की टाइम में बगीचा घर पर जिसको है उसको बहुत सुविधा है पर्यावरण भी अच्छा है हवा अच्छा मिलता है आराम से खटिया चौकी जिसको जिस व्यवस्था है वो लगा लेते हैं आराम से बैठ कर के सो जाते हैं बैठे रहते हैं दो चार आदमी आते हैं बैठ करके भी गप्प लड़ाते हैं अगल बगल का पड़ोसी भी चले आते हैं आराम से बैठते हैं गप्प लड़ाते हैं समय कुछ ऐसे विद्यार्थी भी पढ़ लिख लेते हैं वही बगीचा में बैठ करके जिसके पास ये सुविधा है जमीन का घर का अड़ोस पड़ोस में बगीचा लगा दिया आराम से गर्मी में टाइम पास हो रहा है और जिसके पास नहीं है वो तो थोड़ा परेशानी है ही काहे कि वो घर से दूर है वो बगीचा जा नहीं पाएगा हाँ जाएगा अभी आम लीची का समय है आम लीची फड़ता है तो वो भी देख रेख के लिए वहाँ रहते हैं वहीं समय व्यतीत कर लेते हैं नहीं तो कुछ बच्चे लोग वैसे होते हैं गांव ग्राम में जहाँ के बच्चे ढेले मारते हैं झटहे मारते हैं लीची आम सबको झाड़ देते हैं यही सब वातावरण होता है और जिसको घर के अंदर अपना बगीचा है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है काहे कि वो तो बगल में ही